हाँ जी आप रेश्टोरेंट से बोल रहे हैं बोले हमको खाना ऑडर करवाना है खाना में जैसे चावल दाल सब्जी पापड़ फुलौरी ये सब जो है भुजिया ये सब है कितना रुपये नहीं नॉनवे नॉन वेज नहीं चाहिए तो बोले कि चावल दाल सब्जी जो है ये कैसे पलेट मिलता है अच्छा और अगर रोटी सब्जी दाल चाहिए तो अच्छा नहीं हमको तो चावल दाल ही अच्छा लगता है चावल हाँ हाँ हाँ हमको चावल दाल सब्जी सलाद ये सभी चहिए

अच्छा बोले दही दही उसमें दीजिएगा कि दही मुझे ऊपर से चाहिए ऊपर से लेना होगा अच्छा और क्या मिलेगा अच्छा ए एक ठो मेरी सहेली है वो छोला भटूरा खाना चाहती है अच्छा छोला भटूरा कैसे पलेट मिलेगा अच्छा पचास में डबल दीजिएगा या सिंगल जैसे भटूरा सिंगल रहेगा या डबल रहेगा और कुछ मिलता है और और खाना में क्या क्या मिलता है अच्छा ठीक है हमको इतना ही चाहिए ठीक है ठीक है निकाल दीजिए एक पलेट छोले भटूरे और चावल दाल ठीक ठीक ठीक है